खाइण पीअण जी शयूं त घणेई आहिनि जे के आनंदु ॾींदियूं आहिनि जीअं असांजे शहर में समोसा मिलंदा सुठा मिलंदा अथव मज़े वारा मसाला डोसा मिलंदा अथव ई नाश्तनि जा जे के चइजनि दालि पकवान सिंधियुनि जो मशहूर दालि पकवान मिलंदो अथव त ई शयूं त जाम अॼुकल्ह सभिनी प्रख्यात सभिनी हंधु थी पेई आहे इहा ॻाल्हि नाहे कि ख़ाली हिते मिलंदियूं आहिनि सभिनी शहर में लॻभॻि दालि पकवान मिलंदव आलू वड़ा मिलंदव डोसा मिलंदव ऐं व वड़ा पाव मिलंदव नाश्ते में चवां थो हिन खां सवाइ रेस्टोरेंट हूंदा हुन में त पंहिंजी होटल में खाधो ख़ौराक हूंदी आहे त अहिड़ी ॻाल्हि नाहे बाक़ी त मशहूर सालनि खां घणनि पिया हंधु हलनि पिया चावला चौक आहे चावला रेस्टोरेंट आहे चावला चौक नाले ते हुनजो मशहूर आहे जुमड़ो नाश्ते वारो आहे उहो मशहूर आहे अहिड़ी तरह जाम कुझु आहिनि पर व्यंजन में त आनंदु जे को जंहिंजो शहर जो हूंदो आहे हुनजो आनंदु अलॻि मज़ो हूंदो आहे राजस्थानी व्यंजन हूंदा आहिनि हुनजो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे सिंधी नाश्ता हूंदा आहिनि हुनजो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे त इअं हिते बि गांधीधाम जे को आहे मिक्स माण्हुनि जो आहे सिंधी बि आहिनि हाणे मद्रासी बि अची विया आहिनि भैया बि अची विया आहिनि बिहारी बि अची विया आहिनि राजस्थानी बि अची विया आहिनि त सभिनी जा व्यंजन सभु मिलंदा रहंदा आहिनि ऐं बराबरि मज़ो अची वेंदो आहे